हेलो जी हाँ मैं आपका एक ग्राहक बात कर रहा हूँ हमने आपके यहाँ से कुछ समय पहले अपनी यात्रा के लिए एक कैब को बुक किया था परंतु उस कैब में हमें कोई भी अच्छी सुविधा न मिलने के वजह से हमें अपनी प्रक्रिया को आपके साथ साझा करना है जब हमने उस कार में यात्रा करनी चालू की तो हमें उस कार्स में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा जैसे उस कार की पीछे की सीटें फटी हुई थी जो कि हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी उस कर में सफाई भी ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं हुई थी ना ही उसे कार के हेडलाइट अच्छे तरीके से काम कर रहे थे फिर भी हमने जैसे भी करके अपनी यात्रा को प्रारंभ किया जब हमने कुछ दूरी की यात्रा को तय किया तब जा करके हमें पता चला कि इस कार के हॉर्न भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते थे जिसके कारण हमारी यात्रा में कभी भी दुर्घटनाएँ हो सकती थी यह सारी चीज मुझे आपके यहाँ के सर्विस से नहीं मिल पाएँ जो कि काफ़ी ही बुरी स्थिति थी हमें यह कहने में अच्छा नहीं तो लग रहा है परंतु हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आपके यहाँ की सर्विस बहुत ही खराब स्थिति में है अपने यहाँ की सभी कारों को मरम्मत कराएँ और सभी कार को सही करें हम यह भी कहना चाहेंगे कि आपकी इस कार की स्थिति अच्छी नहीं थी जिसके वजह से आप हमारे दिए हुए पैसे को वापस लौटा दे